खाजनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई गिहर लोलो चौथो माए जी मिठाई नारियल जी मिठाई गजरनि जो हलवो पटाटनि जो हलवो जिलेबी मिठो संबोसो गुजिया